हमर इलाकाक जे सरपंच छथि हुनकर नाम अछि प्रमोद झा आ लोक हुनका गाम घरक लोक हुनका पंडित झाक नाम सेहो जानै पंडित झाक नाम सऽ सेहो जानै यऽ ओ बड़ नीक जेकाँ काज करै यऽ हुनक काजक अनुभवो सेहो नीक यऽ एहि लेल ओ दू तीन बेर बनि चुकल यऽ